हाँ मेरा पसंदीदा अभिनेता है सनी देओल सनी देओल की जैसे आवाज़ है दहाड़ वाली वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उसका हाथ ही ढाई किलो का है तो एक बार किसी पर मार दे तो फटता हुआ चला जाता है जो उसकी आवाज़ है कातिये मै तेरा खून पी जाऊँगा मुझे शानदार लगती है उसकी आवाज़ सनी देओल धर्मेंद्र मैं इनका अत्यधिक प्रेमी हूँ बहुत ही बड़ा वाला प्रशंसक हूँ इनका सनी देओल की आई हुई फिल्म अभी एक गदर टू गदर और पहले गदर वो भी मुझे अत्यधिक पसंद आई और गदर टू आई है वो भी मुझे अत्यधिक पसंद आई है जैसे वो धर्मेंद्र की है शोले बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना ऐसी काफ़ी हैं जो मुझे पसंद हैं